مہاراشٹر میں بڑے کاروباری رجحانات میں تو جیو مارٹ تو چل ہی رہے ہیں اس کے بعد نیا انٹروڈکشن ڈی مارٹ کا ہوا نئے نئے مولس میں نئے نئے مولس کا کرئیشن ہونا نئے نئے مولس آنا لیونگ آف ائف ہائے ہو رہا ہے لوگوں کا مولس میں جا کر شوپنگ کرنا یہ بھی بہت ساری رجحانات اس میں بھی بڑھ رہے ہیں لوگوں کا ڈی مارٹ میں جانا اور بگ بازار میں جانا تو یہ تو ہر جگہ ہی چل رہے ہیں مہاراسٹر میں خاص طور سے چل رہا ہے اور فوڈ سیکشن میں بہت ساری پزا فوڈ اینڈ ڈیلیوری اور فاسٹ فوڈ کی چین میں بھی بہت ساری چل رہی ہیں فوڈ چین بھی میں لوگ آ رہے ہیں اسے بڑھا رہے ہیں اور اسی طرح ای وی میں الیکٹرانکس بائیک میں ناسک کی ریویمپ موٹو کر کے ہے انہوں نے بھی سو کروڑ کی ویلیوشن کی ڈیل لی تھی شارک ٹینک سے انہوں نے جو بائک بنائی ہے جو کہ کمرشیل پرپز میں بھی یوز ہوتی ہے اس میں ساتھ میں انہوں نے کولڈریج بیوریج ڈیلیوری دینے کے لیے انہوں نے سویچ بھی اٹیچ کیا ہے ہر کوئی ہوٹ پزا ڈیلیوری کرنے کے لیے بھی انہوں نے بائیک بنائی ہے اس میں ہوٹ رہے گا تو ایسے نئے نئے آنٹرکنرشپ بھی چالو ہے ہر فیلڈ میں ای وی میں ہوگیا فوڈ میں ہوگیا بیوریج میں ہوگیا پزا چین میں ہوگیا اور اپنا پاٹل کاکی کا مودک جو ہے وہ بھی بہت مشہور ہے ان کی چٹنی بھی بہت مشہور ہے وہ بھی بہت اچھا پروگرس کر رہی ہے اور اپنا انڈوں کا سیلز جو چالو ہو گیا ہے شارک ٹینک کے آنے سے بہت ساری نئے فیلڈ میں نئے جاب مین نیو پروڈکشن میں کریٹیوٹی میں بہت ساری لوگ کو نیو آپشنس مل رہے ہیں نیو نیو آپشنس مل رہا ہے نئی نئی چیزیں مل رہی ہے